हैल्लो हां जी नमस्ते मैम जी हां जी मैम जी मि ना तिन चार ना छुट्टियां चाहिदियां हां बच्चे ताईं हां जी नी मैम जी एप्लीकेशन ते नी लिखी दी देनी ऐ अच्छा हां जी अच्छा ठीक ऐ मैडम जी मि ना छे दिन दी छुट्टी चाहिदी दी हां जी हां जी मैम जी एप्लीकेशन देई लैगे ना हां जी हां जी कम्म हां जी मैम ठीक ऐ मैम जी ठीक ऐ हां जी ठीक ऐ हां जी हां जी असैं जाना छे तरीक हां जी हां जी अच्छा ओके